जोंनि बै समनि बै ओनसोलनि ओनसोलाव थानाय समाव जेनेबा ओंख्रि जानायफोरा जाहैबाय अनला नारजि आरो मा थालिर फस्ला अनला अमा बेदर दाउ अनला बेफोर बायदि संनानै जायो आरो नारजि दोलो अमा लाफा दोलो फाथो दोलो बेफोर बायदि संनानै जानाय जायो आरो गोबां बायदिसिना मैगं गामिआव दङ' नालाय बेफोरखौनो जों जेनेबा बांसिनानो गोदोनिफ्रायनो जोङो सोलिबोनायआव जेनेबा अनला ओंख्रिखौ बिराद मोजां मोनो आरो अनला दाउ अनला अमा बेफोरबायदिखौ जों मोजां मोनो लाफा दोलो नारजि दोलो बेबायदिखौ जों मोजां मोनो एखम्बा समाव बिदिनो दालि जहल बिदिनो माबा फाथो एवनाय बा आलु एवनाय बेफोरबायदि जायो एखम्बा नोङो बिदिनो बायदिसिना लाब्रा सबाय बिमा माबा खान्थाल बेगर आलु बेफोरबायदि लाब्रा जायो बिनि उनाव जोङो बिदिनो एखम्बा ओंख्रिफोर गैयाबा ओरैनो बायदिसिना मैद्रु मैला खाला बायनानै एवजाला बायनानै जायो गामियाव थानायखाय जोंनाव बेफोरबायदि मैगंफ्रा ओरैनो खाला बायबानो मोनो दिंखियाफ्रा एवनानै जानो मोजां आरो जोङो एखम्बा बिदिनो नारजि एंखुर एंखुर अनला संनानै ना बाथोन नाफाम बाथोन बिदि खालामनानै जायो बिदिनो एखम्बा थालिर फस्लाजों अमाजों एवनानै जायो आरो बिदिनो एखम्बा समाय सबाय जहल बिदि आरो माबा मोनसे खार' खानदाय एवनाय बिदि खार' खानदाय बिबार एवनाय बिदि एवनानै जायो आरो एखम्बा जाबाय ओरैनो आलु जहल माबा दिंखियाफोर भाजा एवनोसै बिन्दि भाजा एवनोसै बेफोरबायदि बानायनानै जायो आरो उनाव नोङो जानांगौआथ' जोंनि थाखाय गोनां नालाय ओंखायनो जोङो जेनेबा एखम्बा जानला मोनला बिदिनो सिब्रु आलु आरो माबा ना गोरान बेफोरबायदिसो होनानै संनानै जायो उसुमैजों ना गोरान जों बिदै फुदुंनानै जायो नाफाम बिदै बानायनानै जायो आरो एखम्बा बिदिनो थारुन ना बिदि संनानै जायो बिनि उनाव आरो नों जाथारनांगौ नालाय एखम्बा बिदिनो नाफाम ना बाथोन बिदिजोंनो ओंखाम जालाबायनाय जायो ना बाथोनफोरजोंनो एखम्बा जेनेबा गामिआवथ' बायदिसिना बिदिनो थब्ल' बिबार माबा बिबार बेफोरनि देन्थाफोरखौबो सवाबिनफोरजों एवनानै जायो जों